नमस्कार हाँ जी बोलिए हाँ जी हाँ हमारे यहाँ बहुत सारी लकड़ियों का फर्नीचर उपलब्ध है आपको कैसी लकड़ियाँ चाहिए हमारे यहाँ नीम का है आम का है और सकुआ का है और आपका लिपटस का है अनेक प्रकार की है आपको कैसी चाहिए इसका दाम आपका रहेगा आपका वज़न के अनुसार रहेगा आपका दस या एक क्विंटल का ले रहे हैं वज़न के हिसाब से तो उसके लिए दो हज़ार रुपये डिलीवरी चार्ज आपका आपके लेने पर निर्भर है अगर से आप ज्यादा महँगा रहे हैं मतलब की दो दो तीन क्विंटल मंगा रहे हैं तो उसके लिए आपका डिलीवरी चार्ज जो रहेगा कम रहेगा और उससे भी ज़्यादा मंगा रहें तो उसके लिए आपका फ्री डिलीवरी रहेगा हाँ देखिए लकड़ी है कोई लकड़ी है वह अगर से आप उसकी अच्छी तरह से केयरिंग नहीं कर रहे हैं या फिर उसको उसका रखरखाव अच्छे से नहीं है तो वह आमतौर पे खराब ही होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसकी क्या बोलते हैं उस पर पेंट वगैरह यह सब लगाकर उसको फिफ्टी पर सेंट कर सकते हैं सेल सेल कर सकते हैं हाँ तो आपको क्या बनवाना है हाँ तो उसके लिए आपका सकुआ उकुआ का जो लकड़ी होता है वह आपको बेस्ट रहेगा हाँ हाँ आपको सब मिलेगा आपको बेड फर्नीचर फर्नीचर भी सारी सुविधाएँ आपको उपलब्ध हैं बेड मेज़ कुर्सी वगैरह यह सब जो भी होती है वह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है हाँ जी तो आप कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा तो अब बता दीजिए कौन कौन से लकडियाँ आपको चाहिए फर्नीचर के लिए वह चीज़ मैं वह कर दूँगा हाँ अच्छा मेज़ बनवानी है

और क्या क्या बनवाना है सब सब फर्नीचर फर्नीचर की सारी लकड़ियाँ आपको हमारे यहाँ मिल जाएँगी और आपको डिस्काउंट भी उपलब्ध है आपको अगर से आप हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान ले रहे हैं या फ़िर ज़्यादा लकड़ियाँ फर्नीचर की ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा जैसे आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके लिए बीस पर सेंट डिस्काउंट रहेगा